हैलो आं राजू राजू केह् हाल ऐ तेरा बड़े चिर दे बाद याद कीता तो मिगी होर सना ठीक ऐ नी केह् ओह् फोम आह्ली आं में बी सुनी नमीं खबर मिगी बी सनाया इन्ने बिल्ले नै सनाया बिल्ले नै त्रैऽ सौ रपेआ देना आं ऐं आं गगन सर अच्छा अच्छा गगन सर लुट्टदे बड़ा ऐ एह् में पैह्लें सनाया राजू एह् लुट्टदे बड़ा ऐ मास्टर ठीक ऐ स्हेई सनाऽ में उसगी इंया गै ई खज्जल करी जा करना ऐं तन्खाह् किन्नी होनी स्टार्टिंग बिच ऐं राजू आं चल ठीक में पता करना एह्दे बारै ई